ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی ایک چیز کو گفٹ کیا تھا اور ان چیزوں میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس کو اس نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ میں نے اس کی تصویر اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور پینٹنگ کے ذریعے اس میں بہت سے سجایا اور نکھار پیدا کی اور اس کو میں نے دیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اسی طریقے سے ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں اپنے اسی دوست کو ہم نے دیا تھا جو ہاتھ سے میری بنی ہوئی تھی اور آج سے تقریباً چار پانچ سال پہلے ہم نے اس کو دیا تھا اور اس کو بنانے میں میں نے ایک ہفتہ کا ٹائم لگایا تھا اور ایک ہفتہ مسلسل میں بنایا تھا اس کو سرپرائز کے طور پر میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اسے وہ گفٹ دیا تو وہ دیکھ کر کے بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ اس کو تین چار سال سے تقریباً اسی طریقے سے سنبھال کے رکھا ہے کیونکہ یہ جو دکان سے خرید کے چیز دینے میں اور ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز دینے میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے اگر قیمت کی بات کریں تو وہ چیز اتنے فائدے مند ثابت نہیں ہوتی ہے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز لیکن دکان کی چیز جو ہوتی ہے وہ فائدے مند اور اچھی ہوتی ہیں لیکن اگر انسان اپنے ہاتھ سے بنا کر کے کوئی چیز کسی کو پیش کرتا ہے تو اس سے یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے دل کی لگن سے یہ چیز بڑی محنت سے اور بڑی اخوت اور محبت سے یہ چیز بنائی ہے اور اس سے اس کے اندر کی جو قدر ہوتی ہے اس کے اندر کی جو محبت ہوتی ہے انسان کے لیے وہ چیز ثابت ہوتی ہے ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے